जोंहा आबौआ माने औवानि खबाइ जेखाय सेन बायदि हेबनो रोंगौ आरो ना आंबो आबौजों उन्दै समाव इसे ओरैनो खबाय खबाय हेबनो नाजादोंमोन आर बि इसि गोरा जायो खबाय हेबनो औवानि गोनांथि दं थेवबो आबौजों इसि सिखायजादोंमोन आरो

न'आव न'आव साजायना दोन्नाया औ न'आव औवानि हेबनाय दाव आरो जेखाय जेखाय फिसा खबाय दा इफोर दङ आरो फथ' औवाजों हेबनाय फ्रेम आर'नाइ फालि आरो औ आर'नाइ फालि बिदि साजायनानै दोनो न'खराव मोनसे दं इयो दावआ औवाजो हेबनाय दाव बेखौ आङो बर'नि मेला जानाय मेला फुजा जानाय बाथौ फुजा बेनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन बायनायाव ओरैनो नैजौ बाजि रां लादोंमोन आरो ना बियो

औवाजों हेबनाय दावमोन बेयो समायना नुयो